नमस्ते मैडम मैं नूर उल हसन बोल रहा हूँ मैडम मुझे टी सी चाहिए था मैं टवेल्थ टेन्थ पास करके अभी ईलेवन्थ में गया हूँ तो मे मेरे पापा का जो है ना लखनऊ में ट्रांसफ़र हो गया है तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि पापा वहाँ ट्रांसफ़र हो जा रहा है तो मैं यहाँ अकेला पड़ जाऊँगा तो तभी मैं लखनऊ में ही अपना एडमिशन कराना चाह रहा हूँ तो मुझे टी सी वही चाहिए था पढ़ने के लिए

हाँ जी जी और को और कोई जैसे यहाँ से हम टी सी लेकर जाएँ मैडम तो वहाँ को हम लखनऊ में जा रहे हैं वहाँ पर तो यह टी सी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ना जैसे वहाँ पर मेरा नॉर्मली नॉर्मली मेरा एडमिशन हो जाएगा ना अच्छा तो जैसे मैं अभी तो मान लो थोड़ा दूर हूँ अगर एक दो दिन में आऊँ तो टी सी लेने के लिए अभी कोई दिक़्क़त नहीं होगी मैं तो जा रहा हूँ लखनऊ अपने पापा का तो मेरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ है तो मैं मैं अभी लखनऊ चला जाऊँगा लखनऊ वहाँ जाएँगे कालेज वालेज देख लेंगे फिर उसके बाद हम तीन दिन बाद आएँगे मैडम तो जी जी जी अच्छा ठीक है अच्छा मैडम जैसे हम तीन दिन बाद आएँ मुझे क्या क्या आधार कार्ड लाना है और प्रवेश पत्र अपना लेना है यह जी जी जी हाँ तो आप कब आप कब खाली रहेंगी मैडम जैसे हमें बता देंगी आप कब जाएँगी तो हम ठीक है उसी समय आ जाएँगे आपके दो तीन दिन बाद जैसे आप बोलेंगे जी जी नमस्कार ठीक है नमस्कार ठीक है नमस्कार